ओ गोजानाव गोजान जायगा बेरायनो थांब्लाथ' नोंथांनो माखासे मानि गोनां मुवाफोरखौ नांगौ जायो जेरैहाय ओ गानग्रा जोमग्रा नोंनो माखासे मानि गानग्रा जोमग्रा नांबाय नोङो सानै सानथामनि थाखाय गोजानाव थाङोब्लाथाय गिबियावनो नोङो गानग्रा जोमग्राखौ मोजाङै थि लाखि नांगोन आरो बाइकजों थाङोब्ला स्पेसियेलि नोंनो जुथाया नांथारगोन नोंनो राइडिं जुथा आरो राइडिं गियारफोर माखासे मानि नोंनो जेरैहाय नोंखौ सेफटि खालामो राइडिं जेकेटफोर नांगोन नोंनो सेफटि गियार होनब्लाथाय जेन'बा बेफोरखौबो नांगोन नोंनो जेरावहाय नोङो बाइचान्स बाइचान्स माने एक्सिडेन्टफोर जानायनि चान्स थायो जेनेबा नोङो हाजो एरियाफोराव ट्रेकिं खालामनायाव अफ रड आव थांनोब्लाथाय नोंनो गोग्लैनायनि चान्स थायो नोंहा बेनि थाखायनो आङो जुदि आङो हाजो एरिया फोराव अफ रडआव थाङोब्लाथाय माने आङो ट्रेकिं जुथा बिदिनो सेफटि गियार जेकेट बायदिसिना गानखानानै आङो रेडि जाखायो आरखि आरो सोबसे इम्फरटेन्ट बुस्थुआनो जाहैबाय नोंना रांखावरि नोंहा रांआ मोजाङै थानांगोन फैसाया बुरजा थानांगोन नोंहा होमब्लासो नोङो गोजान जायगायाव बेरायनो हागोन आरो जेनेबा नोंनो टुइनटि थारटि थावजेन्ड फैसाया मोजाङै नोंहा थाखाथारनांगोन ग्रोब ग्रोबनो होनब्लासो नोङो माखासे मानि गोजान जायगायाव जेनेबा थावजेन्ड किल'मिटार जायगाफ्राव नों थांनो हागोन आरो नङाब्लाथाय ससेआव नोंहा ओ जानाय लोंनायनि खोथा फैयो माखासे मानि ओंखाम आरो बिदिनो जायगा लायै लायै जायगा जानाय लोंनायनि बेसेनफोरा गोबां बारा जायो बिनि थाखायनो रां खावरिया नोंहा मोजाङै थानांगौ आरो होनब्लासो नोङो गोजान जायगा बेरायनो होननानै आवगायनो हायो आरो नोंहा रां खावरिया गिबियावनो थाग्रोनांगोन मोजाङै होनब्लासो नोङो मोनसे जायगायाव थांनायनि मोनसे थिरांथाखौ लानो हायो आरो आमफ्राय बायसानस नोंहा जुदि फैसा गैयाब्लाथाय नोङो आवगायनोनो हाखाया माने लामा ससेयाव बाइक आ गाज्रि जानायनि खोथा थायो बा पानचार जानायनि खोथा थायो अनेख माने जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै खरसा बरसा बायदिसिना बुस्थु नांगौ जायोब्लाथाय नोंनो माने बे रांखावरिया गोनांथिथार आरो माने माने आं मेइनलि बुंनो सानो जे मानसिनो बेरायनो थाखायब्लाथाय नों गोजान जायगायाव बेरायनो थाखायब्लाथाय नोंनो रांखावरिआनो फार्स्ट आंनिबा गिबिसिन लानो गोनां मुवा आरो ओमफ्राय आरो नोङो बेरायनाय थांनाय लोगो लोगो नोंनो बेफोर मुवाखौ नांखागौ आरो रुम भारानिबो खोथा थायो नालाय बेफोर बुस्थुखौ नांगौफोरखौ मुवाफोरखौ नों लानो थाखाय आरो गोजान जायगायाव थांनोब्लाथाय थाङोब्लाथाय नों माखासे गोदान गोदान मुवाफोर नुनो मोननाय जायो जेरै जोंनाव मोनफेरि बुस्थुफोरखौ जों बैफोर जायगायाव थांनानै नुहैयो अब्ला जोङो ओ बेखौ बायनानै लाबोनो थाखाय न'आव लाबोनो थाखाय सोरनाबा गिफ्ट होनो थाखाय नोंनि गार्लफ्रेइन्डनो गिफ्ट होनो थाखाय नोंनि बिमा बिफानो होफैनो थाखाय नोंनो बैफोर बुस्थुखौ नांथारगौ जायो आरो फैसाखौ नांगौ जायो माने फैसा गैयाब्लाथाय नोङो आवगायनो हाखाया बेरायनाया आरो जाहैबाय नोङो मोनसे इनजयमेन्टबो लायो बिजों लोगोसे नोङो नलेज मोनसे नलेज लानो थाखाय नोङो बेरायनाय जायो बिनि थाखायनो मानसिया बेरायनांगौबो आमफ्राय नोंनो थ' बिदिनो फैसा थाबाय फैसाखौ लाबाय गानग्रा जोमग्रा बुरजा नांबाय आरो नोंहा बेजों लोगोसेनो सासे लोगोबो नांफागौ होननानै आं सानो मानो होनब्ला नोङो गोजान जायगा थाङोब्लाथाय माने सासे हेल्पार माने नोंजों थाफाग्रा नोंनि हेल्प होग्रा नोंनि खास लोगो नोंनि फोथायजाथाव लोगो सासे नांगौ माने खैफोद आफोदफोराव बियो नोंथांखौ हेल्प खालामगोन आरो नोंबो बेखौ हेल्प खालामनो हागोन बिनि थाखायनो सासे फोथायजाथाव लोगोखौ नोङो लाफानांगोन आरो आङो मोनसे बुस्थुबो लाफायो आङो पार्सनेलि आङो भ्ल'गार नालाय आङो माने भिडिअबो आं लाफायो मबाइलफोरजों आं भिडिअ खालामो आरो ओ ग'प्र'फोरजों भिडिअ खालामो आरो आरो नोंनो हेलमेटबो नांगौ ग'प्र' लगायनो थाखाय आरोबा नोंनि सेफटिनि थाखायबो हेलमेटखौ गाननांगौ ओमफ्राय बेफोर बुस्थु मेम'रिनि थाखाय जाय बुस्थुआ मेम'रिबो आरो फारसेथिं नोंहा इन्कामबो आरो नोंनि हेफिनेसबो बे बुस्थुआ बेरायनायनिया नोङो नलेजबो मोनबाय नोङो हेफिनेसबो नोङो सेटिसपेकसनबो मोनबाय नोङो ओमफ्राय नोङो फारसेथिं इन्कामबो मोनबाय माने नोङो भिडिअ खालामनानै इउटुबाव होयोब्लाथाय नोंहा आरनिंआ फैयो आरो माने इसे एनै आरनिंआ फैयो माने चेनेल आ गिदिर फिसाब्लाथाय नाथाय गिदिरब्लाथाय नोंहा बुरजा इन्कामानो फैयो आरो बिनिखायनो आङो भिडिअबो खालामबाय थायो मेम'रिनि थाखायबो नलेजनि थाखायबो आरो